जी आप मोबाईल की शॉप से बात कर रहे हैं जी मुझे एक मोबाइल चाहिए था जी पोको एक्स फ़ाइव प्रो जी फ़ाइव जी मिल जाएगा जी आप जी आप बता दीजिए इसका प्रोसेसर कैसा है कौन सी कंपनी का प्रोसेसर है कितनी रेम है कितनी स्टोरेज है तीन जी बी और रोम एक सौ अठाईस इसका प्रोसेसर कौन सी कंपनी का ऑक्टोपाई नाम का प्रोसेसर है जी अच्छा तो इसकी अवेलवल नहीं है तो सर सर कब तक मिल जाएगा ये मोबाइल दस दिन सर थोड़ा ज़्यादा लेट नहीं होगी दस दिन मुझे क्या है अक्चूली सर सर एक्चुअली क्या है ना कि सर एक मोबाइल जो है वो क्या गिफ्ट करना है किसी को इस वजह से थोड़ा जल्दी चाहिए आप प्लीज़ अरेंज जल्दी करवा दीजिए सर इसका कॉस्ट कितना है इसका कॉस्ट प्राइस कितना ट्वेंटी फ़ाइव थॉज़ेंट सर इस में डिस्काउंट में डिस सर ई एम आई इस पर हो जाएगा हो जाएगा जी सर कितनी ई एम आई तक लगेगा मतलब सर तो इस में सर कुछ शुरू में कुछ पैसे देने पड़ते हैं चार्ज डाउन अच्छा कितनी पर्सेंट तक रहती डाउन पेमेंट अच्छा आप एक काम करिएगा आप एड्रेस बता दीजिए जी सर ये नंबर है सर जी सर धन्यवाद सर